बिहारमे कुम्हार अछि जे कि बहुत अच्छा अथी माटिके बर्तन बनबैए ओकर माटिके बर्तन जे छै दिपावलियोमे काज आबै छै दोसर छै जे माटिके बर्तन जेना घड़ा भए गेल घड़ामे पानि राखल जाइत छै पानि ठण्डा रहैए आओर ई फूछी आओर यऽ दीया बनबैए दीया जे कि भगबान आओरकेँ चढबैमे ठीक रहैए कुम्हारके बहुत अच्छा योगदान अछि अपन जिन्दगीमे जीवनमे कुम्हारेके कारण जे छै बहुत एहन चीज छै जे पूजापाठमे सेहो काम आबैए कुम्हार जे छै घड़ा कोनो भी मूर्ति कला कला ओकर बहुत अच्छा यऽ चाहे ओ मूर्ति बनाबै या भगवानके कोइ प्रतिमा किछो भी बनाबै बहुत अच्छा बनबैत छै दोसर की छै कि कपड़ा जेना अपन भागलपुरमे यऽ भागलपुर सिल्कके यऽ भागलपुरमे सिल्कके बहुत अच्छा काम चलैए भागलपुरके कारण जे छै से सिल्क सिल्क उत्पादन होइत छै दोसर छै कि लाहीके लाही जे होइए लाहीसँ अपना आर चूड़ी बनैए जे कि महिला सब पहिरै छथि कने ओकरो आरके बहुत अच्छा लागैए लाहीके कोइ भी सामान बनाबै लाहके कला बहुत अच्छा यऽ इहो सब जे छै महिला सब किछु जादा पसन्द आबैत छै दोसर की छै चित्रकला चित्रकलामे किछु महिला अपना मिथिलाञ्चलमे चित्रकलोके बहुत अच्छा योगदान छै चित्रकलामे की छै कि बहुत अच्छा अच्छा आदमी चित्र बनायल जाइत छै जे कि लगैत छै कि हँ कोनो आदमी वास्तविकमे खड़ा छै एहन चित्रकला चित्रकार छै एतऽ जे बनबैए ओहिमे चित्रकलोके बहुत अच्छा छै बहुत एहन छै बिहारमे जे अच्छा चित्रकला बहुत अच्छा पसन्द करैत छै अच्छा बनबैत छै चित्रकला हरेक आदमी वैसे भी होना चाही रुचि होना चाही एहि सब चीजमे चाहे ओ चित्रकला हो या सिल्कके काम भागलपुरके लोग जेना सिल्कके काम करैए अच्छा काम करैए ई सब हमरा आरके कला यऽ ई सब जे छै बहुत अच्छा जिन्दगीमे योगदान दैत छै माटिक बर्तनो जेना कुम्हार भए गेल कुम्हार जे छै बहुत अच्छा योगदान दैत छै अपनो जिन्दगीमे माटिके कला बर्तन तर्तन जेना घड़ा भेल दीया भेल ई सब जे छै बनाबै नहि बनाबै तऽ दिक्कत छै